शीत कडी रोस मणगणे बटाडवडे भजी खीर कापां लाडू शंकरपाळी नेवऱ्यो मोदक पंच खाद्या सासव दोदेल शेवयो मस्काची भाजी पायस लोणचे खारे सोलकडी पापड भाजलेले बांगडो इस्वण किसमीस सान्नां सालाद तवसोळी बोंडा भाजी साकरपात सुके फोव बटाट फोव फोणेंचे फोव हळूची भाजी कुसळ पुरयो शिरो बेबिंका दोस दोदेल बॉल चकल्यो रव्याचे लाडू खाजे जिलेबी पातोळ्यो पातळ भाजी फ्लावर भाजलेलो चणे तोणें पातोळ्यो शिरवळ्यो बेसन लाडू चिरमुले साकोती सुंगटांचे दांगर तिसऱ्यांचें दांगर तांदळाचें लाडू भाकरी चणे नाशण्याची भाकरी तांदळाची भाकरी गंवाची चपाती मोरयेचें मटण बांगड्याचें मटण आमलेट रोस उकळलेलें तांतीं मैसूरपाक पेडे पाव पोळी कांकणां मुगाची गाटी भेण्याभाजी सोजी पेज तोर बंन्स सामोसो इडली पोळे चटनी भाजलेली कापां कणगां अळसाण्याचो रोस मुळ्याची भाजी वालाची भाजी चिरकी भाजी सुंगटाची कडी बिंबलाचें लोणचें लिंबुवाचें लोणचे आंब्याचो रोस आमाड्याची चटणी पणसाची भाजी फो फ्लावर भाजी माडी पपायची भाजी टेंडल्याची भाजी तिसऱ्याचे सुके कोनल्याचे दबदबीत भाजलेल्यो शिनाण्यो सांगटाची आमटी